एक बार की बात है जब मैं चढ़ाई पर चढ़ने के लिए अमरकंटक पहाड़ियों पर गई जो मुझे अचंभ हुआ कि मैंने देखा कि लोग इतनी आसानी से ऊपर चढ़ाई पड़ रह रहे हैं जितना अपन नीचे रहकर खुश नहीं हैं उतना वह ऊपर चढ़कर बहुत ही खुश है चढ़कर ऊपर बहुत ही खुश है कठनाइयों का उन्हें बहुत ही तरह से सामना करना पड़ रहा है यह एक ही हिन्दू तीर्थ स्थल है यह मैं कल पर्वत पर शृंखला पर स्थित है जो सतपुड़ा के पर्वत पे जोड़ता है ताकि समुद्र में स्थल तल के अधार पर होता है अमरकंटक घूमने के लिए आपन को बहुत से काफ़ी टैम ही लगता है कम से कम दो से तीन दिन पर्याप्त चाहिए रहता है अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदी सोन नदी जोहिला नदी आदि अमरकंटक क्षेत्र में विद्या विद्या सतपुड़ा और पर्वत मालाएं होती हैं जिनके यह जहाँ अमरकंटक से निकलने वाली पठार बहुत ही आवेशक होती हैं मैं जो फोटो मैं जो फोटो खींचती हूँ वह सोनी के कैमेरे से क्लिक करती हूँ और मुझे फोटो खींचने में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे फोटो खींचना बहुत ही पसंद है ऊपर से जब नीचे में पहाड़ियों से ऊपर चढ़ के जब मैं नीचे देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई देता है और मुझे आसमानों की फोटो खींचना या तस्वीरें खींचने में बहुत ही अच्छा लगता है मैं उससे कभी भी पोस्ट नहीं करती हूँ मैं अमरकंटक में घूमने के लिए दो से तीन दिन मुझे आवश्यक निकालना ही पड़ता है सतपुड़ा के सतपुड़ा के पर्वत पर जो जोड़ता है वह अमरकंटक नदी का अमरकंटक नदी का तीर्थ स्थल है